मैंने ड्राइंग करना बचपन से शुरू किया था जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी तब मुझे पहाड़ पेड़ फूल गमले जानवर मनुष्य मनुष्य के अंग हृदय जैसे हो के फेपड़े किडनी लिवर इन सब की ड्राइंग करना इस्टार्ट किया और इनमें कलर करना भी सीखा जैसे जैसे मैंने चित्र बनाना शुरू किया तो मेरी रुचि और भी बढ़ने लगी तथा स्कूलों में कंपटीशन में होता था जिससे जिसमें भाग ले कर मैं अपनी रुचि को और बड़ा लेती थी तथा कंपटीशन से मन में उत्साह आता था और अलग अलग तरह के एक्टिविटी और नए नए चित्रों का अनुभव भी होता था और अच्छा लगता था और मेरे पसंदीदा कलाकार लियोनार्दो डा विंची हैं